ہاں میرے خیال میں لوگوں کو اپنی ریاست اور جغرافیہ کو جاننا چاہیے کیونکہ ہماری ریاست مختلف تہذیب و تمدن کے لوگ کا گہوارہ ہے ان کے تہذیب اور ان کے طور طریقے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے جغرافیائی خصوصیات کے حساب سے اپنے طور طریقے کھانے پینے کی عادات کو دوسروں سے مختلف رکھتے ہیں اور فصل بھی جغرافیائی لحاظ سے لگاتے ہیں ہماری ریاست کے مختلف حصوں میں مختلف زمینی خصوصیت ہے کہیں کی زمیں زرخیز ہے اور کہیں کی زمیں بنجر ہے زمین کی اس خصوصیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں فصل کی پیداوار کرنا ہے جب ہم جغرافیہ سے واقف ہونگے تبھی فصل کو صحیح سے بوئینگے اور ہماری ریاست کے بارے میں لوگوں کو یہاں کی سہولیات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور ریاست تلنگانہ کب وجود میں آیا اور کس ریاست سے جڑا تھا ہماری پڑوسی ریاستیں کون سی ہے اور ہماری ریاست کا کل دائرہ کتنا ہیں